किताबु पूरी करण में मूंखे बिल्कुलु समय नथो लॻे मूंखे किताबु पढ़णु जो जामु शौंक़ु आहे ऐं राति जो अगरि जेसिताईं मां पढ़ाई न कंदमि पढ़ तेसिताईं मूंखे निढ ईंदी नाहे पढ़ंदे पढ़ंदे ई मूंखे निढ ईंदी आहे मूंखे नढपिणु खां इहो ई शौंक़ु आहे ऐं इहो ई मुंहिंजी हॉबी आहे त किताबु केतिरी वॾी आहे केतिरी नढी आहे हू हुनजे मथां निर्भर आहे त केतिरो समय हुन में लॻे थो अगरि वधीक वधीक आहे त ॿ ॾींहं बि लॻनि था अगरि नढी आहे त मूंखे त अधि कलाकु में बि पूरो करणु नथो लॻाइजे अधि कलाक में बि पूरी थी थी वञे ऐं पढ़णु मुंहिंजो शौंक़ु आहे हिन लाइ मूंखे त रोज़ु ई आदत आहे पढ़ण जी त जेसिताईं मां किताबु पढ़ंदमि न मूंखे निढ ईंदी न आहे त रोज़ु राति जो सुम्हण खां पहिरियों मां किताबु पढ़ंदी आहियां चाहे हू कोई बि टॉपिक हुजे कोई बि हुजे मूंखे आदत आहे पढ़ण जी ऐं मां पढ़ंदे पढ़ंदे मूंखे जामु तरह जी तरह तरह जी किताबु मुंहिंजे घर में आहिनि जो मां जमा करे रखी आहिनि त उहो मां पढ़ंदी आहियां कोई बि मूंखे जो अॼु मनु थियो मूंखे अॼु इहो कॉमिक पढ़णो आहे अॼु मूंखे ॿियो कोई पढ़णो आहे त मां उहो खणी करे राति जो पढ़ंदी आहियां ऐं पढ़ंदे पढ़ंदे मूंखे निढ करण जी आदत आहे